کھانا پکاتے وقت جو زیادہ تر میں برتن استعمال کرتا ہوں ان میں سے ایک کوکر ہے فائی پین ہے اور چھوٹی سا بھگونا جو ہوتا ہے بھگونا کہتے ہیں ہماری زبان میں بھگونا کا استعمال کرتا ہوں اور ایک بڑا چمچ اور کچھ سبزیاں کاٹنے کے لئے چاقو اور چھوٹی چمچ کچھ ملانے وغیرہ کے لئے نمک ڈالنے کے لئے مصالحے ڈالنے کے لئے ان چیزوں کا اس میں استعمال کرتا ہوں